म्हाज्या भुरगेंपणाची यादीं म्हणजे म्हाज्या गांवांतली म्हाज्या वाड्यांतली जी म्हाजी चार जाणां फ्रेंडां आसलीं पळय तीं तांच्या वांगडा हांव इतलें खेळां इतलें खेळां की हांव घरां सुद्दां येनासलें आमी देवळांनी वयतालीं देवळांनी आमी लिपच्यांनी खेळटांली एकामेकाचे आमी कपडें घालतालीं इतलें नू की म्हजे भयणी कडसून म्हाका तो मार सुद्दां पडलां अशें ते खेळटा म्हणून आमी इतलीं देवळांत आसतालीं की कोणूच म्हणचेना आं पवित्रा ना पवित्रा देवळांत आसतलें अशेंच चलताले भूक लागनासली तान लागनासलीं फक्त खेळाप कित्याक त्या टायमार मोबायल नासलो मोबायल म्हणजे कितें तें सुद्दां खबर नासलें एक लेंडलायन फोनार कोणें फोन केलो जाल्यार तो फोन घेवप उलयलीं खबर घेतली जाली उट बस खेळ खेळ ना जाल्यार कांय ना अभ्यासाक यो बस बस म्हटले तरी आयकप ना ट्यूशन ना आदी कोण ट्यूशनाकूय वचनासलो आतां सगळींच ट्यूशनाक वतात आमी चौगांय फ्रेंडां अशीं मजा मारी की आमी शेतांत सुद्दां गेलीं जांबळां तोडटालीं जांबळेकार आंबे काडूंक वताले तो बाबडो आमच्या फाटल्यान बडी घेवन येतालो तरी पूण आमी ताका उल्लू करून आमी धांवताली मागीर आमी कितें करताली मागीर थंयच आमची एक ल्हानशी न्हंय आसा न्हंय म्हटल्यार पार तें उदीकूय चड ना तें आमी उदकान वतालीं थंय खेळटालीं ताच्या पलतडी वतालीं आमी कोण रोंपे लायतांली मिरसांग्यो लायतालीं वाली लायतांल्यो त्यो वाली काडून खावप असो करून आख्खो दीस मजेशीर करप आमी आनी कोणाक कितें दुखोवप ना कांय ना येवन आपलें सुशेगाद आयलीं न्हालीं धुलीं की अभ्यासाक बसप मागीर परत रात जाली काय आमकां दिसताले परत आमी मेळची गाय अशींच करून आमची सगळी पूर्ण म्हणजे एक स्कूल लायफ आसलें पळय तें आमी अशेंच फ्रेंडानी आमी एकठांय करून काडला आनी आतां असो वेळ आयला की ते फ्रेंड आमकां कितलीशींच वर्सां म्हाका मेळ सुद्दां ना मेळ्ळी जाली जाल्यार हाय बाय इतलेंच आमी करतात सगळ्यांत मजेचो म्हजो बालपण जो आसा तो इतलो उमेदीन गेला तो आत आतांचो काळ आसा तो वचूंक ना इतलेंच